जी वह कहाँ पर हो भैया आप हाँ तो आप यहाँ पर आ जाते कन्याशाला के यहाँ पर

वहाँ से दूर पड़ेगा ना हमारे एरिया में तो मेरा एड्रेस तो यहीं डला है ना

नहीं आप गलत देख रहे हैं अच्छे से देखो कन्याशाला विद्यालय होगा कन्याशाला डला होगा

क्या जाकर ना आ जाइए ज़रा मुझे दूर पड़ेगा ज़्यादा हाँ तो थोड़ा बहुत चार्ज ले लेना ठीक है आप मुझे मिल जाना यहाँ पर कितनी देर कन्याशाला के वहाँ रोड है ना उस पर आ जाना हाँ कितनी देर में आओगे हाँ तो दस पंद्रह नहीं फ़िर आप बीस मिनिट बाद आओगे बीस मिनिट बाद फ्री हो जाऊँगा हाँ ठीक है